ना गोथावा सु बारा मोजां खोथा मानसिया बुङोब्ला मानसिया मोजां मोना बे बाथ्राया सैथो आथिखालाव मानसिफ्रा मोजां बाथ्राखो खोनासङा थिग बिदिनो मानसिफोरा मोजां बाथ्रा बुङा बुङोब्ला खोनासङा दानिया बेखो लाया गाज्रिखोसो लायो बिबायदि थासारियाव फैबाय बेखायनो ना गोथावा सु गैया सु बारा ना गोथावा सु बारा मोजां बाथ्रा बुंनायखो दानि मानसिया खोनासङा बे बाथ्राया खाथियो सैमा सोंनाया अरनो रोङा दा बेबादि सैमा सोंनाया अरनो रोयि बाथ्राया बेनो रागा खरा मानसिया जेरै थाब थाब रागा जोङो बेयो बिनियाव बे रागाजों दान्दिसेल' जायो आथ बेनिया थाजिम नङा अरायथा नङा बेखौ बुजायनो थाङो हिनजाव गोदाना हाबा रोङा दा बिबो हिनजाव गोदाना हाबा रोङा ओंथिआ बेनो जाबाय हिनजाव गोदाना फैनाय लोगो लोगो बे नख'रनि बाथ्राखौ मिथिया बे नख'रनि आबहावाखौ मिथिया बेखायनो हिनजाव गोदाना हाबा रोङा होन्नानै बुङो नाथाय बे बाथ्राया आथिखालाव आथिखालनि मानसिफ्रा नंखाय होन्ना बुनो थाङोब्लाबो सैथो मानो होमब्ला बियो मोनसे गोदोनिफ्राय बुंबोनाय राव बेफोर गोदोनि मानसिया मिथिना बुंनायखायसो बे सल'वा थालांदों दा बेखिनि